अहाँकेँ मिथिला भाषाके खूब विशेषता छै जे अहाँकेँ पहला विशेषताके हम कहै लऽ चाहिऐ तऽ यहाँके भाषामे मिठास छै खूब यहाँ लगैत छै लोग कि रसगुल्लाके रसमे डुबाके भाषा बोलय छै यहाँके लोग अहाँकेँ गरियाए दैत ने तऽ पते नहि चलतै अहाँ बुझबैकि अहाँकेँ बुझाइत नहि छी अहाँ की कहेैत छी तऽ लगैकि इतना प्यारसे डाँटे छै नहि कि आह कि कहैछेै एइसन एइसन मैथिली भाषामे एना कोनो आरो नहि भाषा छै जकरामे इतना मीठा छै से से ई भाषाके खूब विशेषता छै बहुत विशेषता छै आ ई रोचक भाषा लगैत छे सुनैमे जैसे कोइ बोलय छै ने कि अहाँ की करैत छी तऽ खूब नीक लागैत छै कि अहाँसँ कोइ पूछेकि अहाँ की करैत छी से से ई भाषाके इतना मिठास छै जे देश विदेशमे शहर शहरमे हर जिलामे जेकि मिथिलाञ्चलके जहाँ भाषा मिल जाइत छेै ने लोग चाहेैत छै कि ओकरासँ हम दू गो बात करिये ओकरबारेमे पूछिए आ ओहिसब भाषामे तनि मनि ओकरासँ मिथिलासँ हमसब बात करिलिऐ आ मिथिला भाषा सुनि लिए से से कितनाके तऽ मन रहैत छै कि हम कहुँ छिए लेकिन बिआह हम मिथिलेमे करी किआकि मिथिलामे जितना भाव जितना हाव भाव होइत छै वहाँके भाषाके लएके वहाँके सबकिछु लए के उतना कोनो आओर जगह नहि हुए छै